मां जॾहिं कंहिं मेले में घुमणु वेंदी आहियां त उते जा नजारा ॾिसी ॾाढो वणंदो आहे उते ॿार झूलन में झूलंदा आहिनि नजारो ॾिसी मुंहिंजो मन ठरी पवंदो आहे ॿार ॾाढा ख़ुशि ॾिसण में ईंदा आहिनि उते सभु नचंदा टपंदा आहिनि उते ॾाढियूं शयूं खाइण जूं मिलंदियूं आहिनि जीअं त भेलपूड़ी पाणी पताशा छोला टिक्की आइस्क्रीम वग़ैरह असां उनजे खाइण जो मजो वठंदा आहियूं उते कठपूतली जो नाच बि थींदो आहे घर अची मूंखे उहेई नज़ारा अखियुनि जे अॻियां घुमंदा आहिनि ऐं मूंखे उहो नज़ारो कॉपी में हो किरण जी इच्छा थींदी आहे मां पोइ उहेई नज़ारो झूलन जो कठपूतली जो नाच ऐं इहे सभु ठाहिण जी इच्छा थींदी आहे छो त इहो नज़ारो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे यादि ईंदो आहे दीमाग़ु में उहेई उओ ई घुमंदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं मां बाग में बि घुमण वेंदी आहियां त उते जा वण टिण ॾिसी सावा ऐं पिलर फुल ॾिसी रंग बिरंगी ऐं ॾाढो मन बाग बाग थींदो आहे त मां उहेई ठाहिण जी इच्छा कंदी आहियां इहेई मूंखे ॾाढो पसंदि ईंदो आहे